فی الحال مجھے کچھ مالی پریشانیاں میرے ساتھ ہیں جیسے مجھے ایک گھر لینا ہے اس کے لیے میرے پاس بالکل پیسے جما نہیں ہو پا رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کیسے کروں پر کچھ آپشن بھی نہیں ہے میرے پاس جو مجھے تنخواہ ملتی ہے کام کر کے وہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے گھر کے اخراجات میں ختم ہو جاتی ہے اور کچھ بچ ہی نہیں پاتا جو جس سے میں آگے میں کچھ کر سکوں اب مجھے تو بس ایک یہی نظر آ رہا ہے ذریعہ نظر آئے کہ میں بینک جا کر بینک سے جاکے کچھ قرضہ لوں کچھ قرضہ اپلائی کروں وہاں سے کچھ قرض ملنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ میری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں